ہمیں ہمیں تہوار کے موسم میں بہت اچھا لگتا ہے اور ہمیں سب سے اچھا تو ہمیں عید میں لگتا ہے کیونکہ عید اور بقرعید محرم شب برات یہ سب ہمارا تہوار ہے یہ سب ہر ایک انسان اچھے سے اچھے مزہ کرتے ہیں اور آتے جاتے گھومتے پھرتے بھی ہیں اور عید میں ہمارے گھر میں سویاں بنتی ہے اور کھاتے ہیں پلاتے ہیں اور دوستوں کو بلاتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ ٹائم بھی بتاتے ہیں اور ایک دوسرے کے یہاں جاتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کے گھر بھیجتے بھی ہے سویا ہو یعنی ای تہوار میں ہمارے گھر میں بہت ایسی چیزیں ہیں جو بنتی ہے اور ہم لوگ بھی کھاتے ہیں اوروں اوروں کو بھی کھلاتے ہیں اور سب کو بلاتے ہیں اور گھر بھی بھجاتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے محبت انسان کو بھرتی ہے اور اخلاک کا پتہ چلتا ہے تو اس لیے کہ عید بقرعید میں ہمارے گھر میں گوشت بنتی ہے محرم میں موڑھی مٹھائی کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے عام طور پر ہم لوگ شب برات میں حلوہ پوڑی یہ سب بھی بناتے ہیں اور کھاتے ہیں ایک دوسرے کو بھیجتے بھی ہیں تو تہوار بہت اچھی چیز ہے ہر ایک انسان کو اچھے سے اچھے منانا چاہیے تہوار خوسی کا دن ہے اور ہر ایک انسان کو ص خوش رہنا چاہیے تہوار کے دن ایک دوسرے کے گھر جانا چاہیے ایک دوسرے سے ملنا چاہیے محبت سے اخلاق سے پیش آنا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے میں جو نفرت دراڑے ہوتی ہے وہ دراڑے نہیں پڑتی ہے اور محبت بڑھ جاتی ہے